उत्तर प्रदेश में कला ऐं शिल्प जो खेत्र राज्य जे ॿियनि कारोबारनि खे चङो प्रभावित करे थो उत्तर प्रदेश में पुराणे ज़माने खां ई चित्रकारी शिल्प कला पत्थर मिट्टी दस्तकारी जी कला लोकप्रिय आहे ऐं ॿियनि कारोबारनि खे बि प्रभावित करे रही आहे उत्तर प्रदेश में लॻण वारियूं जॻह जॻह ते थिअण वारियूं फ़ैशन शोज़ लखनऊ जो चिकन वर्क जो जो प्रदर्शन विज्ञापन या फ़िल्मुनि लाइ उत्तर प्रदेश जी लोकेशन अॼुकल्ह वधीक चर्चा में अची रही आहे हिन ई सां कारोबार में वाधारो थिए थो